यहाँ पर भोपाल में सभी प्रकार की लोकप्रिय डेटा प्लान उप्लब्ध हैं जो हम अपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए चुन सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नेटवर्क हैं जैसे जिओ आइडिया एयरटेल बी एस एन एल जो हम किसी भी सिम के लिए डाटा प्लान चूस कर सकते हैं यहाँ पर बहुत प्रचलित जो एक प्लान है वो है वी आई सिम का जिस में दो सौ निन्यानवे रुपये पर आप रात के बारह बजे से सुबह छः बजे तक अनलिमिटेड डेटा का उपयोग कर सकते हैं आप उस में मूवी डाउनलोड कर सकते हैं सीडीज़ डाउनलोड कर सकते हैं बुक डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी आप की ज़रूरी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डाटा लेती हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं मैं दो सौ निन्यानवे का डेटा प्लान यूज़ करती हूँ और अपने परिवार को भी इसी का इसी के लिए बोलती हूँ कि आप यह प्लान उप का उपयोग कीजिए क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी है